बर' रावा बर' हारिखौ जौगानायाव मदद होदों आरो सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगा होदों दासिम बर' रावा भारतनि संबिजिदाव हाबनानै बर'खौ बुहुमाव मिथिहोनायाव बा जौगाहोनायाव बा गोसारहोनायाव मदद खालामदों आरो बर' हारिखौ दानायाव बियो जोबोद मदद खालामदों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ सोलोंथाइयाव बा बर' हारिनि सोलोंथाइयाव बर'नि सुबुंफोरखौ बा बर'नि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बर' रावजोंनो गियान होनानै मानसिनि गियानखौ बांहोनानै बर'खौ सुबुंफोरखौ गोरों खालामनायाव बियो जोबोद मदद खालामबोदों आरो बिनि गेजेजोंनो दिनै बर' सुबुंफोरा बा बर' फरायसाफ्रा बे गोजौ लेभेलनि बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बा सोलोंथाइ लानो हालांदों आरो बे बर' रावनि गेजेरजों बर' सुबुंफोरा गियान लानानै बायदि बायदि आयदाफोराव बादायनायाव जाफुंसार जादों आरो बेनि गेजेरजों जाफुंसार जानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हानाय बा गियान लानो हानाय जानानै जे गियाननिखौ लानानै बे बर' रावा बर' हारिखौ फेहेरनायव मदद खालामदों आरो बिदिनो जोंनि बर' रावखौ फेहेरनायाव बे बर' रावा जोबोद मदद खालामदों बर' रावजों बर' बिजाब लिरनानै बा बर' रावै बुंनानै बर'खौ गोबां गोसारहोदों आरो बर' हारिखौ दानायाव बियो मदद खालामबोदों